नाश्ते में हमारे यहाँ सब सब चीज की सुविधा है क्या क्या डालना चाहती हैं ये कि हमारे यहाँ दुष्ट है राजा महाराजाओं की तलवारें हैं और तीर उर भी है और और सारी सुविधाएं हैं सब चीज की पाँच सौ रुपये है ठीक है

वैसे खाने पीने का भी व्यवस्था है हमारे यहाँ होटल वोटल भी है रुकने का भी व्यवस्था है जैसे आप रुक सकती हैं रुक कर भी सब कुछ देख सकती हैं मैं सब सब हमारे यहाँ सब चीज है शाकाहारी भी बन ठीक है तो कितने तक आप कराना चाहती हैं टिकट

और बढ़ा दीजिए थोड़ा चलो सौ रुपया कम कर दे रहे हैं तीन तक चार का तो आपको करवाना ही पड़ेगा